मेरे गाँव में कृषि आधारित बिजनस होते हैं जैसे टैक्टर्स से आधुनिक खेती करना और मछली पालन मूर्गी पालन भेड़ पालन आदि व्यवसाय होते हैं